हॅलो गोल्डन फीश खाणावळीक फोन लागला म्हाका एक जाणून घेवपाचें आशिल्लें की तुमच्या खाणावळीत कसलें कसलें जेवण मेळटा तें हा माणक्याचें चिली आमलेट तळिल्लीं सुंगटां कुल्ल्याची कडी इस्वणाचीं पोस्तां बी आसात तर म्हाका सांंगांत तुमगेलें सगळ्यांत बरें जेवण खंयचें तें जें म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें हा नुस्त्याचें जेवण आनी माणक्याची चिली चड खपतात तर तुमगेली जेवणाचेर विसवणाचीं पोस्तां बी मेळटली न्ही कितें आसा आमी एक चार पांच जाण जेवपाक येवपाचीं आशिल्लीं एक बारिकशी पार्टी दिवपाची आशिल्ली ताका लागून म्हाका बऱ्यातलें बरें जेवण जाय आशिलें मातशें पळोवन सांगतले की की तें म्हाका जेवण मेळटलें मेळूक शकतलें का तें म्हाका मातशें तिखट अशें जेवण मेळ्ळ्यार बरें जातलें आनी वयल्यान तोंड गोड करपाक गोडशें बी मेळटलें जाल्यार पळयात हां बरें तर कितें तें सांगांत म्हाका